हर निवास में एक बैंक है बेंक नहीं है तो उसके केन्द्र खोले जाते हैं जहाँ पर सुविधा दी जाती है हर बुज़ुर्ग अपने आए बगल में अपने बैंक में जिनको विरधा पिल्सिंग मिलता है या और बहुत सारे पैसे आते हैं फंड से जो अपने निकासी करें या घर पर भी जाते हैं फिंगर लेकर उनको पैसा निकालकर देते हैं सभी गाँव में सभी एजेंट रहते हैं बैंक में जो ड्यूटी करते हैं वह ले जाते हैं बुज़ुर्ग को पैसे दिलवाते हैं बहुत गाँव में ऐसे भी हैं जो हैं भी फ़िर भी नहीं बुज़ुर्ग को कोई सेवा दे पाते हैं बुज़ुर्ग खुद ही जाते हैं अपने बैंक से निकालते हैं नहीं तो कहीं बगल में यह होता है जो जहाँ जाते हैं सभी वही पोस्ट ऑफिस है वहाँ भी फिंगर देकर अपना पैसा निकासी करते हैं अपना काम करते हैं सभी को अपनी अपनी सुविधाएँ खुद से ढूँढ़नी पड़ती है और जाते हैं सब सुविधा भी देते भी हैं बहुत जगह जो होते हैं वैसा आदमी जो जाके भी निकलवा देते हैं जो जहें नहीं जाते हैं तो खुद से जाकर निकालना भी पड़ता है सब अब बगल में भी है दूर में है भी है बहुत जगह सभी जगह सब धन की सुविधाएँ उपलब्ध है और सब अपना अपना जाकर निकालते हैं करते हैं कौन किसको देखता है जो देखता है जो सोचता है जो बुजुर्ग है इनको हेल्प करनी चाहिए यह मेरे माता पिता जो अथि के हैं तो वह जाकर खुद से निकलवा देते हैं जो नहीं समझते हैं वह खुद जाकर अपने कुर से ही निकालते हैं पैसा निकासी करते हैं यहाँ गाँव घर में जाते हैं यहाँ वहाँ जहाँ जैसे होता है सब अपनी अपनी सुविधाखुद से ही करते हैं अपनी खुद से बुज़ुर्ग हो या जो भी हो माता पिता खुद से जाकर निकालते हैं लेते हैं करते हैं सभी अपनी अपनी सुविधाएँ अपनी खुद से ढूँढ़ते हैं